جی بتائیے آپ ڈانس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے ہاں بتائیے کیا بات بتائیے کیا بات اچھا اچھا جی اچھا ہاں جی نہیں ہاں نہیں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں فیس کتنا لگے گا پہلے میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح کا ڈانس سیکھنا ہے یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو زیادہ ہمارے لیے اچھا رہے گا اس طرح سے پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا کیا فیس ہے اور کیا ٹائم ہے نا تو جی تو آپ کو جیسے کہ ہم لوگ سکھاتے ہیں تو ہمارے یہاں سب سے فیمس جو ڈانس ہے وہ ہے متھلا کا لوک کرت ہے ٹھیک ہے جو فوک ڈانس بھی جس کو کہا جاتا ہے ہے نا تو یہ ڈانس کافی فیمس ڈانس ہے ہمارے ادھر کا تو اگر آپ چاہتے یہ والا ڈانس سیکھنا تو اس کے لیے ہم آپ کی بیٹی کو تیار کریں گے اس کے لیے سکھائیں گے جی بالکل بالکل یہ کیا ہے نا کہ یہ ڈانس سیکھنے سے کیا ہے کہ جو ہمارا جو ٹریڈیشن ہے ہم اس کو بھی بڑھاوا دیں گے ہے نا اور ہمارا جو کلچر ہے ہم اس کو بھی بڑھاوا دیں گے کہ نہیں تو نہیں کافی بڑھیا ہے کافی بڑھیا سوچا آپ کا اور دیکھیے اس اس کا جو مین ٹائمنگ ہے ہمارے یہاں وہ ہے تین بجے سے لے کر کے شام میں چھ بجے تک ہمارا کلاس چلتا ہے نا تو اس کلاس میں اگر آپ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کروا لیجیے ویسے ابھی ہمارے یہاں تھوڑا یہ چھوٹ بھی چل رہا ہے آفر بھی چل رہا ہے تو ہم آپ کو وہ آفر دے دیں گے کیونکہ ہمارا جو مطلب مین فیس رہتا ہے وہ تقریباً نو ہزار رہتا ہے لیکن ابھی جو ہے ہے نا ابھی جیسے کہ جانتے ہی ابھی تھوڑا فیسٹیول وغیرہ کا ٹائم چل رہا ہے تو اس کو لے کر کے تھوڑا فیس ابھی ہے نا کم رکھتی ہے تھوڑا چھوٹ دے رہے ہیں تو ابھی وہ فیس ابھی آپ کو صرف چار ہزار نو سو ننانوے روپئے میں ہی پڑے گا اگر آپ چاہتی ہیں کرانا تو آپ اپنا ایڈمیشن کروا لیں آج ہی ٹائمنگ جیسا کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں ہیں کہ تین بجے سے لے کر کے شام میں چھ بجے تک جی ایڈمیشن کا فیس ہے چار ہزار نو سو ننانوے روپیہ ویسے اس کا جو نارمل فیس ہے وہ نو وہ نو ہزار ہے لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا چھوٹ دئیے ہوئے میں اس کو ہے نا تو اس میں ہاں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو آپ کو جو ہے یہ فام ہے اس فام کو بھر دیجیے اور جی اس میں اپنا نام بیٹی کا لکھ دیجیے اس کا موبائل نمبر لکھ دیجیے ڈیٹ آف برتھ وغیرہ لکھ دیجیے ڈریس وغیرہ بھی ہم لوگ جی بالکل دیتے ہیں ڈریس وغیرہ بھی دیتے ہیں ڈانس کے لیے تو نہیں نہیں وہ ہم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جو ہے نا پہلے یہ فام بھر دیجیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شکر